हमराके तऽ किताबमे पढ़ैत सामान्य ज्ञान लुसेंटके सामान्य ज्ञान आओर किरण पब्लिकेशन आओर ग्रामर व्याकरण ईसभ पढ़यमे तो अच्छा लागैत छै हिन्दी हमराके बहुत नीक लागैत छै हमके तो हिन्दी बोलयमे अच्छा लागैत छै आओर अंग्रेजी भाषा थोड़ा कठिन लागैत छै हिन्दी भाषा बोलयके हैबिट लागैत छै हमराके हैबिट भए गेल छै हिन्दी भाषा बोलैत बोलैत आओर हम हमके तो भीमराव अम्बेडकरके बारेमे बहुत पढ़ल छियै भीमराव अम्बेडकर संविधान बनेलके छै आओर बिहार पुलिसके मतलब किरण पब्लिकेशन ओहो किताब बढ़िआँ लागैत छै पढ़ै लुसेंटके सामान्य ज्ञान अच्छा लागैत छै अहाँकेँ एतेक रोचक किएक लगैत अछि अहाँ कोनो एहन प्रिय पोथी अछि से जे सच्चा घटनापर आधारित भऽ सकैत छै भीमराव अम्बेडकर बहुत अच्छा महान आदमी से जे संविधान बनेलकै जे हमराकेँ हमनीकेँ पढ़य लिखयमे सुविधा होयल छै इस्कुल कॉलेज बनेलकै छै अभी भीमराव अम्बेडकरके ही बदौलतपर हमरासनीके पढ़ैत छियै